जय झूलेलाल शुभम होटल मां दिव्या हरियानी थी ॻाल्हायां सुञातव मां रामनगर में रहंदी आहियां बिल्कुलु तव्हांजे हुते ई थोरो ई परे आहे त तव्हां सुञातो हूंदव मूंखे आहे न घरु महिमान अची विया आहिनि त मूंखे ऑडर लिखाइणो हुओ हा मुंहिंजो ऑडर लिखी छॾियो ॿ ढोकिरिन जी भाॼी लिखो ॿ वाङण जी भाॼी लिखी छॾो ऐं ॿ सेव टमेटा लिखी छॾियो चारि ॾोढा लिखिजो छह फुलका लिखिजो ॿ दॿा चांवर ॿ दॿा दाल हा एतिरो लिखी छॾियो ऐं मिठे में तव्हां वटि मोहनथाल सुठो आहे मूंखे ख़बर आहे मां खाधो आहे त मिठे में मोहनथाल लिखिजो ऐं गुलाब जामुन लिखिजो ॿियो त गुलाब जामुन बि सुठा आहिनि मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां वटि मां खाधा आहिनि त इहे ॿ शयूं मिठे में मोकिलजो मिठो बि ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं थोरो सो जल्दी मोकिलजो छो त मिज़मान वञणा आहिनि ऐं तव्हांजे छोकिरे खे ईअं एड्रेस लिखाए छॾियां थी मुंहिंजो लिखी छॾियो त छोकिरो ॾियणु ईंदो त कमु ईंदुव हा हिकु सौ ॿियानवे रामनगर दिव्या हरियानी हा तव्हां एतिरो ऑडर मूंखे मोकिले ॾिजो ऐं मथां ॿ आईस्क्रीम जा फैमिली पैक बि मोकिलजो बाक़ी पैसा त मां जेको छोकिरो ईंदो उनखे ॾेई छॾींदीमांव ठीकु आहे दादा